सुआल आइया ई जि'त्थें अस रौह्ने आं उ'त्थें मौसम कदेहा ऐ ओह् साढ़ी फसलै उप्पर केह् असर करदा ऐ ते भी केह् केह् तरीके न जेह्दे नै अस अपनी जेह्की फसल ऐ उसी बचाई सकनेआं पैह्ले अगर मौसम दी गल्ल करचै तां कोई इक जिसी अस आखनें नी यूनिफॉर्मिटी कि इक्कै जेहा रौह्ना ओह् बिलकुल निं ऐ अज्ज धुप्प कल बद्दल अत्तरूं केह् आक्खदे अज्ज धुप्प होग ते कल बद्दल होना कल बद्दल होग ते अत्तरूं पक्का बद्दल गै गुड़कदे रौह्ने न एह्दा इक मुक्ख कारण एह् ऐ कि जि'त्थें अस रौह्ने आं उधमपुर डिस्ट्रिक्ट दे बड़े अंदर जाइयै घोलडी घोलडियै उप्पर कोल नाला ओह् जेह्का एरिया ऐ एह् जेह्का एरिया ऐ एह् औंदा जेह्का ट्रॉपिकल एरिया होंदा ओह्दे च औंदा पूरा चीड़ै नै घनोऐ दा होंदा हून इ'त्थें केह् होंदा कि जेह्की चीड़ां आह्ली जेह्की जेह्की जेह्की जेह्के हून जियां जेह्का जि'त्थें साढ़ा घर ऐ ओह् पूरा ओह् पूरा इ'यां समझी लैओ कि जंगलें च गै ते बरखा मतियां होंदियां इ'त्थें मतियां बरखां होंदियां ते फसल बी शैल होई दा फसल होंदा बड़ा शैल जि'यां कनक शैल होंदी धान शैल होंदे अच्छा जी कुकड़ियां बी शैल होई दियां पर जेल्लै बरखा बरखा कदें बी पेई दी बे टैंमे बी पेई जंदी कदें कदें टैमें बी पेई जंदी जेह्दे कन्नै असें ई फायदा होई जंदा धान शान शैल होई दे कदें कदें बे टैमें बी पेई दी हून अस जेह्का अग्गें एह् हा कि अस अपनी जेह्की साढ़ी फसल उसी कि'यां बचाई सकने बरखा हा बरखा हा अस बचाई बरखा फसलै आस्तै सगुआं बरखा बड़ी जरूरी ऐ बरखा नेईं होऐ ते साढ़ी फसल तबाह् होई दी ते बरखा बड़ी जरूरी ऐ होर मौसम दा जेह्का बदलना ऐ ओह् बी जरूरी ऐ अगर लगातार धुप्प गै लगदी र'वै तां बी फसल निं होई सकदी लगातार बरखा लगदियां रौह्न तां बी फसल निं होई सकदी लगातार खा'ल्ली ओह् जेह्का ओह् जेह्का अगर बद्दल खुड़कदा गै रोहे तां बी निं होई सकदी ना धुप्प ना बरखा तां बी फसल निं होई सकदी की जे फसल गी दौवें चीज़ां चाहिदियां न उसी बरखा बी चाहि्दी ऐ ताकी जेह्की नुहाड़ी जेह्की नरिश्मेंट ऐ ओह् अच्छी होई सकै ते उसी धुप्प बी चाहि्दी ऐ जि'यां इक माह्नूं गी अ जिं'दा रौह्ने आस्तै खुशी गमी भुक्ख त्रेह् होंदी ऐ इ'यां गै जेह्की फसल ऐ उसी बरखा बी चाहि्दी उस्सै बेल्लै उसी धुप्प बी चाहि्दी होंदी ऐ ते जेह्का साढ़ा जेह्का इ'त्थां मौसम ऐ ओह् इक्कै देहा नेईं ऐ जि'यां जि'यां बक्ख बक्ख रितुआं होंदियां तां उत्तै स्हाबै नै बरसांती बरखा लग्गियां रौह्ंदियां गरमियें च मती धुप्प होंदी ठंडू च वेरिएशन रौह्ंदी कदें धुप्प होंदी ते कदें बरखा होंदी जेह्दे च होंदा कि फसल शैल होई दी ते अज्ज तगर कदें असें गी नोबत निं आई कि असें किश तरीके अपनाने पौन तरीके अपनाने पौन अपने फसल गी बचाने आस्तै वेदर कशा मौसम कशा ते अजें तगर ठीक गै चला दा ऐ ते बाकी मौसम दा बड़ा असर होंदा फसल उप्पर की जे कुदै बी जगह् दा मौसम कनेहा ऐ उ'यै जेही उ'त्थें फसल होंदी ऐ जि'त्थें जि'त्थें मती धुप्प होग फसल उ'यै जेही होनी ऐ जि'त्थें मती बरखा होग ते उ'त्थें उ'यै जेही चीज़ उगदी ऐ क्योंकि उ'त्थें उ'यै जेही मिट्टी होंदी ऐ होर होर मिट्टी दे स्हाबै कन्नै गै उ'त्थें फसल उगदी ऐ ते भी जेह्का मौसम दा बहोत जादा असर पौंदा ऐ फसल उप्पर ते मौसम दी बजह् कन्नै गै मित्ती जेह्की उप उप मित्ती कि'न्नी उपजाऊ ऐ ओह् बरखा उप्पर गै होंदा ऐ ते जां भी अस कदेहा जेह्का हैल ऐ ओह्दी कदेही बरतून करने ओह्दे उप्पर होंदा ऐ